हाँ खाना बनाते समय हम अलग अलग बर्तन और अलग अलग कटलरी का उपयोग करते हैं क्योंकि वो खाने पर निर्भर रहता है कि हम क्या खाना बना रहे हैं जिसमें अलग अलग बर्तनों का उपयोग होगा जैसे कि हाँ अगर हम दाल या चावल बना रहे है तो हम इसमें प्रेसर कुकर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह जल्दी से कुकर में बन जाता है और पक जाता है इसी के साथ हम अगर चाय बना रहे हैं तो चाय का पातीला जिसमें हम चाय बनाते हैं और अगर हम सब्जियां बना रहे तो हम उसे कढ़ाई में बनाते हैं साथ ही में अगर अगर हम बाटी बना रहे तो बाटी बनाने का बर्तन होता है उसके अंदर हम बनाते हैं इटली हम लोग इटली के बर्तन में बनाते हैं और इसी प्रकार अगर हम रोटी बेलते हैं तो बेलन चकोटे पे रोटी बेलते हैं और सब्जियां हम चाकू से काटते हैं और रोटी पलटने के लिए हम चिमटे का उपयोग करते हैं और रोटी पकाने के लिए हम तवे का उपयोग करते हैं इस प्रकार से हम अलग अलग कल कटलरी का उपयोग करते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में काम आती है हम लोग को खाना बनाते समय यह उपयोग में आती है